अस डोगरी कल्चर मनान्ने होन्ने आं डोगरी डांस करने होन्ने डोगरी गाने गान्ने होन्ने डोगरी क्हानियां बगैरा जेह्ड़े बी तेहार आंदे उं'दे उं'दे जेह्ड़े रिलेटड़ अस डोगरी क्हानियां बगैरा सुनन्ने होन्ने कि उ'नें केह् कीता केह् होआ होर ओह्दे रिलेटिड़ गाने बगैरा सुनन्ने होन्ने होर जि'यां पंदरां अगस्त लाई लैओ डोगरी जदूं देश अजाद ओह्दे रिलेटिड़ डोगरी गाना गाना लोकें गी फ्ही प्रेरित करना कि ओह् डोगरी कल्चर च सैलिब्रेट करन जम्मू च फंक्शन क्योंकि जम्मू दे लोग डोगरे होर डोगरे जेह्ड़े ऐ ओह् शैल चंगी तरह जेह्ड़ा सैलिब्रेशन करदे ऐ कि जम्मू दा जेह्ड़ा प्रोग्राम ऐ ओह् सारे वल्ड च शैल होए सारी कन्ट्री च दिक्खेआ जाए कि जम्मू दे लोग किन्नी शैल तरह कन्नै अपने कल्चर गी फालो करदे होए सैलीब्रेट करदे ऐ डोगरी डोगरी तेहार बगैरा गी होर एह् जिसलै असें डोगरी गाने बगैरा डोगरी च बोलने होन्ने डोगरी च कोई चीज़ सैलीब्रेट करने होन्ने ते ओह्दी बजह कन्नै डोगरी कल्चर गी बी डोगरी कल्चर बी परमोट होंदा ऐ होर जैदा कोलू जैदा लोग डोगरी कल्चर गी दिखदे ऐ औह्दा तारीफ करदे उस्सी अपनांदे होर डोगरी बोली इ'यां बी पसंद करदे ऐ डोगरी गाने पसंद कीते जंदे ऐ डोगरी गाने पर बच्चे स्कूलें च फंक्शन करदे ऐ स्कूलें च डांस कीते जंदे कालेज च च युनिवर्सिटी च डांस बगैरा करद न ओह् डोगरी गाने उप्पर डोगरी च क्हानियां बगैरा पोईमां सनांदे न निक्के निक्के बच्चे डोगरी बोली गी बी ओह् करदे ऐ ता कि लोग डोगरी बी बोलन डोगरी गी समझन जैदा कोला जैदा लोग डोगरी गी जानन ता कि डोगरी थोह्ड़ी समझ आई सकै लोकें गी तांई करियै जेह्ड़े जम्मू दे लोग ऐ ओह् जैदातर जिन्ने बी तेहार आंदे ऐ ओह् डोगरी च करना पसंद करदे ऐ जम्मू च ता कि जैदा कोला जैदा लोग डोगरी बारै जानी सकन कम्म करी सकन डोगरी च कुछ बी जम्मू च अग्गे बी कोई बी तेहार होए डोगरी च ओह् बोल तेहार बनाई सकन डोगरी च इस बास्तै सारे जेह्ड़े तेहार सारे एह् लोकें गी आखना चाह्न्नी कि ओह् जिन्ने बी तेहार कुछ बी मनान सब कुछ डोगरी च करन ता कि डोगरी बोली गाने जैदा कोला जैदा परमोट होन जैदा कोला जैदा लोक डोगरी गी पसंद करन होर सब कुछ डोगरी च करन डांस तेहार बगैरा गाने बी डोगरी च गान ता कि लोग जैदा कोला जैदा जम्मू दे लोक डोगरी दे बारे च जान्नी सकन होर डोगरी गी समझी सकन सुनी सकन होर डोगरी दे गाने बोलियै तारीफ करन